भारतीय मीडिया सुठी आहे सुठी आहे ऐं सभु न्यूज़ बि चङी तरह ॾेखारींदा आहिनि सभु ऐं जॻहि जॻहि जी ॾाढियूं मिर्च मिर्च मसाल्हो लॻाए ॿुधाईंदा आहिनि ऐं इहे सभु टीवीअ टीवीअ में न्यूज़ असां मीडिया जी तरफ़ां सभु न्यूज़ टीवीअ में ॾिसंदा आहियूं ऐं जॻहि हर जॻहि हर शहर में मीडिया मीडिया जो ई मीडिया जो ई कमाए या कंहिंखे न्यूज़ असांजे घर तक पहुचाइनि था पिया

अॼुकल्ह सभु असां न्यूज़ में सही सही सही शयूं ॾेखारीनि था पिया ऐं असांजी असांखे सम्झि सम्झि इहे असांजी सम्झि वधीक ई पए ऐं असांखे सभु ॻाल्हियूं घर वेठे मिलनि थी पियूं ऐं ॿियों मां असां आर आर भारत ऐं ए ए ए ए बी पी न्यूज़ ए बी पी न्यूज़ ऐं जी टी वी जी न्यूज़ करे ॾिसंदा आहियूं